عام طور پر پینٹنگ کے لیے جو مواد استعمال ہوتا ہے وہ مختلف اقسام کی تکنیکیوں اور رنگوں میڈیمیز پر منحصر ہوتا ہے آئل پینٹنگ اور ایکری ایکرریک پینٹنگ کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے کپڑے جیسا ہوتا ہے جس پر خاص پرائمر لگا ہوا ہوتا ہے عام اسکول یا پروجیکٹ ورک کے لیے استعمال ہوتا ہے پروفیشنل پینٹنگ کے لیے موضوع نہیں خاص طور پر واٹر کلر آبی رنگ کے لیے بنایا جاتا ہے موٹا کھردرا اور پانی جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پیپر عام طور پر استعمال ہوتا ہے بچوں کے آرٹ ورک یا کریفٹ میں استعمال ہوتی ہے کبھی کبھار ایکریلیک یا پوشٹر کلر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے